لوگ بہت طرح کے ڈانس تو سیکھتے ہیں کوئی سوسل میڈیا پہ سیکھتا ہے کوئی کہیں سیکھتا ہے کوئی کسی ٹیچر سے سیکھتا ہے مگر اپنی اپنی پسند کی بات ہے اگر جو بندہ سوسل میڈیا پہ سیکھ لیتا ہے وہ بھی تھوڑا بہت فرفیکٹ ہو جاتا ہے مگر اس کو بھی کوچ کی ضرورت ہوتی ہے کوچ کے بغیر استاذ کے بغیر شاگرد کچھ بھی نہیں استاد جب تک اس کو اسٹیپ نہیں سکھائے گا کہ یہ اسٹیپ کتنی بار میں کیسے کرنا ہے تو کس طرح پرفیکٹ ہوگا اس طرح سمجھ میں نہیں آ پائے گا جب تک استاد نہیں سکھائے گا کوچ اس کو نہیں سکھائے گا مگر لوگ سوسل میڈیا سے بھی سیکھ لیتے ہیں لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے فیس بک سے انسٹا گرام سے ویڈیو دیکھ کے لوگ سمجھ لیتے ہیں دیکھ کے اس کو اسٹیپ سیکھ جاتے ہیں ڈانس سیکھ جاتے ہیں آج کل تو سوسل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کوچ نہیں پکڑتے لوگ سوسل میڈیا سے سیکھ لیتے ہیں بہت سے ڈانس ہوتے ہیں ہپ ہاپ جیسے کہ ہپ ہاپ ہے اور جیسے کہ کچھوا ڈانس ہے کیکڑا ڈانس ہے یا مینڈک ڈانس ہے بہت سارے ڈانس ہیں وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں